बागवानीके लेल हमसभ कोदारि खुरपी खन्ती इएहसब उपयोग करै छी कोदारिसँ पहिने माटिकेँ कोरबामे सहायता होइए एकर बाद ओकरा फोड़ै लेल से ओकर एकटा पिटना अबैत छै से ओकरा फोड़ल जाइत छै ओकर बाद ओकरा सम समतल कऽ के ओहिमे कोनो गाछ रोपैत छी आओर पाइपके जरूरत होइए हमरा पानि पटबै लेल खुरपीके जरूरत होइए ओकरा कोड़य लेल कोड़ि कोड़िके ओहिमे गाछसभ लगबैत छी खुरपीसँ पानिसँ याबत नहि पटबैत पटायब तऽ ओ मरि जेतै ताहि दुआरे पाइपके जरूरत पानिके जरूरत सभसँ बेसी होइत रहैए आओर ओकरा भोर साँझ एहन मौसममे ओकरा बेसी पटबऽ पड़ैए जखन कि हवा आओर रौद बहुत बेसी एहि मासमे होइत छै तखन हमसभ बेसी पानि पटबैके जरूरत पड़ैत रहैए हमसभ सभतरहक उपयोग ओकरा करैत छी खन्तीसँ बेसी गहीँर गाछसभ पैघ गाछसभ खन्तीसँ खाधि खूनि कऽ तखन ओहिमे रोपल जाइए ताहि दुआरे हमरा खन्ती कोदारि खुरपी पाइप एकरसभक जरूरत होइत रहैए